आं उन्दै समाव जेब्लानाखि स्कुल नि सम जाबायमोन अब्ला स्कुलाव थांनाय फुंनि बिदिनो आदथा साराय आदथा सोआव आं स्कुल आव थाङोमोन स्कुल निफ्राय सार बायद' मोननिफ्राय लेखा फरायनानै जेखौ फोरोङो बेखौ फरायनानै ओंखाम एसे जानानै जोंनि लोगोफोरजों बिराथ हासि खुसियैनो जों गेलेनो बिराथ मोजां मोनो मोन आरो न' आव बिमा बिफानि अननायखौबो जों उन्दै समाव बांसिनानो मोनोमोन दानि जों बे बैसोखौ बे उन्दैनि समखौ गोसोखाङोब्ला जोंनि गोसोआ उन्दै जाफिननो लुबैयो आरो बेखौ बारे बारे गोसोआव फैयो जों मानो बिदि उन्दै समखौ मानो थांफिनहोखो होननानै जे खामानिखौ उन्दै समाव जों मावनांगौखौ जुदि मावनानै लायाबा जोंहा उनाव बुहुथ फसथायनांगौ फैयो कारन जोंनि फरायनाय बेला समाथ' जोंखौ नेनानै थाया सम थासान्दियावनो जों फरायनानै लानांगौ टाइम मथे खामानि मावनांगौ टाइम मथे फरायनांगौ आरो टाइम नि खामानिखौ टाइमाव फोजोबाबा जोंनि उनाव इउनाव जों बुहुथ फसथायनाय खोथाया फैयो आरो कारन दा जोंनि खायसे बिमा फिफानि होनो हायैयाव जों फरायनो हाया खायसे जोंनि अबेहेलायावनो जोंनि गोसो गैयैआवनो जोंबो फरायनो हाया जों सानस' नों हायामोन बे टाइमाव फरायनानै मानसिया मा जायो जाया ओंखायनो दा साननानै जों बुहुथ फसथायो बे खोथाफोरखौ बे ओनदैनि जेन'बा स्कुल फरायनायनि बेलानि खोथाखौ नों जोंनि गोसोआव बारे बारे गोसोआव फैबाय थायो नाथाय जों दा फैना सानब्लाबो बे साननायखौ जों जाफुंहोनो हायासै कारन समा थांबाय समा थांब्ला कुनु दिन फैफिना होननानै जों बेखौ मिथियो नाथाय दा जों देरबाय लावबाय दा जोङो बिदिनो स्कुल नि खामानि स्कुल आव स्कुल गनानै न' आव फैनानै जों उन्दै मानसिबाबो जोंनाबो बहुद खामानि थायो न' आव बिदिनो गारदेन फ्राव बिदि गारदेन साफा खालामनाय मानाय फुल बिबार आव दै होनाय बेफोर खामानि खौ जों उन्दै बाबो मावनो मोजां मोनो मोन लोगोफोरजों गेलेनो लोगो फोरजों हासि थामसायै थानो बिदि मोजां मोनो मोन नाथाय दा जोङो बे बै समखौनो बारे बारे गोसोखांबाय थायो जोंनियाव